में सांबा रैह्ना होन्ना सांबा जम्मू कशमीर स्टेट बिच पौंदा एह् इक निक्का जेहा डिस्ट्रिक्ट ऐ एह् में इस डिस्ट्रिक्ट दे निक्के जेह् पिंड मावा उत्थें रैह्ना होन्ना साढ़े मावा दे जां फ्ही लाग्गे दे जिन्ने बी बच्चे पिंडे दे बच्चे हैन ओह् सारे इक ई कॉलेज जंदे न ओह् सांबा ऐ कॉलेज ते सांबा वैसे ते दौ न इक कॉलेज ते गौरमेंट डिग्री कॉलेज सांबा ऐ ते उत्थें ते सारे बच्चे जंदे न क्युंकि ओह् गौरमेंट दी तरफा ओह् फ्री ऐ ते पैह्लें जदूं ओह् कॉलेज नेईं बने दा हा ते उत्थें जंदे हे अस जम्मू जेह्दी बजह कन्नै साढ़ा बड़ा टाईम वेस्ट होंदा हा होर रोज आने जाने दा किराया बी लगदा हा ते हून जदूं दा एह् कॉलेज बने दा सानूं सुख ऐ इस कॉलेज च आर्ट्स नान मेडिकल मेडिकल कॉमर्स दा सारा स्कोप लेई पढ़ाई गै ते सानूं जदूं दा एह् बने दा सानूं बड़ा सुख हून असें अद्धे घैंटे च गै कॉलेज पुज्जी जन्ने होन्ने ते अपने टाईम सिर अपने घर आई जन्ने होन्ने क्युंकि पैह्लें ते जम्मू जंदे हे बच्चे ते सवेरै दे गेदे रातीं पुज्जदे हे घर भई हून सानूं बड़ा नजारा ऐ एह् कॉलेज ऐ बी कोल ते एह्दा रिजल्ट बी शैल गै होंदे न क्युंकि इद्धर बड़े तगड़े टीचर पढ़ांदे न बड़े पढ़े लिखे दे प्रोफेसर लेक्चरार लग्गे न कॉलेज पढ़ानै ई जिंदी बजह कन्नै बच्चे दिल लाइयै पढ़दे न बच्चें लेई वैसे खेलने कुदने लेई बी ग्राऊंड बने दे न जेह्दी बजह कन्नै बच्चे दा पढ़ाई च बी मन लग्गे दा रौह्ंदा होर खेल कुद हाल बी रुचि रक्खदे बच्चे पिच्छले साल गै साढ़े कॉलेज टुर्नामेंट होया हा फुटबॉल दा जेह्दे च साढ़े कॉलेज नै टॉप कीता हा साढ़े कॉलेज दूर दूर दा बच्चे आये दे हे खेल्लने ताहीं ते ते चार पंज दिन एह् टुर्नामेंट चलदा रेआ होर ओह्दे बाद सानूं रिजल्ट आह्ले दिन दो स्कूलें दे कॉलेज दे मैच होये जेह्दे बिच में एह् कैप्टन हा अपनी कॉलेज दी टीम दा ते दूआ कॉलेज हा रियासी दा ते फिर साढ़ा मैच होआ जेह्दे ई साढ़ा कॉलेज जीती गेआ ते साढ़े कॉलेज गी ट्रॉफी मिली ओह् ट्रॉफी दा कन्नै फोटो जदूं खिचाया हा ते ओह् फोटो न्यूज पेपर च बी छपे दा हा ओह् होर टी वी ते न्यूज चैनलें च बी आ दा हा ओह् एह्दी बजह कन्नै सारे लाकै ई साढ़ी बड़ी वाह् वाह् होई होर साढ़े कॉलेज दा ना भी बड़ा रोशन होया ते अस इयै चाह्ने आं की साढ़ा कॉलेज खुशहाली कन्नै होर बढ़ी चढ़ियै अग्गें बढ़दे रौह्ग ताकी साढ़े कॉलेज होर बी बच्चे जैदा एडमिशन लैन गौरमेंट होर बी सानूं सूह्लतां देन